तऽ समाजमे सभ लोकके सभ जातिके लोक धरमके रहै छै हिन्दू मुसलिम सिख ईसाइ तऽ अपन अपन सब धरमके पूजा कै करै छै तऽ धरमके पूजा करै छै तऽ अपन सब सब देवताके अपन अलग अलग मानै छै तऽ हिन्दू अलग मानै छै मुसलमान अलग मानै छै सिख ईसाइ अलग मानै छै सभ धरम अपन अपन जे छै जे पूजा करै छै अपन एक रूम बनल छै अपन सभकेँ ओहिमे अपन अपन जे अथी कएलक अलग अलग पूजा कै रहल छै तऽ पूजा करैके बाद सभकेँ अपन किछु भगवानकेँ स्थापित आत्मामे जुड़ै छै तऽ भगवानके जुड़ै छै तऽ ओहिसे कनिटा दिल सन्तुष्टि मिलै छै सन्तुष्टि मिलैके बाद अपना अपना रोजगार काम कमाइ सभ करै छै ओहिके आधारसे ओहिके ओकरे लैके जी रहलै अभी तऽ एहि इएहसब बात छै तऽ इएहसब बात सभके अलग छै तऽ धरम पर सब धरमके अलग अलग छै सब जातिके हर चीजके अलग छै तऽ ओतना जे छै ने सब अपन अपन धरमके मानै छै ओकरा निमाहै छै परम्परा आबि गेलैए आबि गेलै ओकरा सभ कोइ पुजै छै अपन अपन धरमकेँ ओहिपर टिकाउ छै एहि समाजके सब ढङ्गके आदमी छै सब ढङ्गके लोक छै सब ढङ्गके वातावरण छै हर चीज अलग अलग छै